تیل ایک ایسی چیز ہے جو ہر سبزی میں ڈلتا ہے تیل تیل ہر سبزی میں ڈلتا ہے کسی سبزی میں کم ڈلتا ہے تو کسی سبزی میں زیادہ ڈلتا ہے تیل ڈالنے سے ہماری سبزی کا کلر ٹیسٹ اور بھی زیادہ اچھا آتا ہے تیل ایک ایسی چیز ہے جو ہم ہر سبزی میں ڈالتے ہیں بلکہ سبزی سے الگ ہم جو اور چیزیں بھی بناتے ہیں ان میں بھی ہم تیل کا یوز کرتے ہیں باہر دوکانوں پہ بھی جو زیادہ تر سامان ملتے ہیں ان میں بھی تیل کا یوز ہوتا ہے ہم تیل کی کمپنی وغیرہ ہر چیز چیک کرتے ہیں کہ تیل کہاں کا ہے کیسا ہے اچھا ہے تیل ہم آپشنل ہے کہ ہم ہر سبزی میں ہی یوز کرتے ہیں میں جب بھی کھانا بناتی ہوں تو تیل کا یوز کرتی ہوں تیل ہمارے لیے بہت امپورٹینٹ ہے تیل ہیلدی بھی ہوتا ہے بے کار بھی ہوتا ہے لیکن تیل ایک ایسی چیز ہے جو ہر سبزی میں ڈالی جاتی ہے